जे महिलाके जे तबिअत खराब होइ छै तऽ कोना गन्दगीमे रहै छै कोना बोलल जेतै कोना कएल जेतै ओकरा गन्दगीसँ हटाएल जेतै कतेक आदमी पूजा करै हइ कतेक आदमी पूजा नहि करै हइ तऽ ओकरा कोना कएल जेतै तऽ ओकर आदमी खाना बनेलकै खेलकै आओर गेलै उठेलकै ओकरा साफ सुथरा करिकऽ लोकके कतेक आदमी पूजा करै हइ कतेक आदमी नहि करै हइ कोना कएल जेतै वएहसब बात भऽ आओर कि होतै ओकरा मालकिन लेखे देखभाल करैके हइ हमरा तबिअत ठीक होतै ली हेतै नहि हेतै जानवरके पूजा कएल जेतै आओर अथी हेतै बरसा भेल जेतै ने आओर जे जेहन होतै नहि होतै से देखल जेतै कटि जाइ हइ